हमर गाँवमे स्थानीय कलाकेँ रूपमे कोनो इन्स्टिचुट नहि छलै तैॅं दुआरे हमसभ अपन गाँवमे मिथिला पेन्टिंग जेकर अन्दर पर्दा बनाएल जाइत छै तऽ तकर बाद चादरि टेबुल चादरि बनाएल जाइत छै हस्तकला सिकके गुड्डा गुड़ियाँ जे बहुत सारा पर्व मे युज कयल जाइत छै मिट्टीकेँ बर्तन मिट्टी के बर्तन जे बहुत उपयोगी होइत छै हमरा सभ लेल बहुत सारा उपयोगी होइत छै हमरा सभ लेल तकर बाद मुजिके डोरी जे कि हमर दादा दादी तकर बाद हमर मास्टर जे एतऽ हमरा पढ़ाबै छलै ओ हमरा ई सभ चीजकेँ बारेमे बताबै छै मुजिकेँ डोर बहुत सारा चीजमे इस्तेमाल कयल जाइत छै तकर बाद स्थानीय कलाकेँ रूपमे हमसभ हस्तकला जेकर अन्दर आबि जाइत छै जकर अन्दर आबि जाइत छै चादरि बनायब तकर बाद बहुत सारा पेन्टिंग तकर बाद जाहिसँ जकरा बेचनासँ हमरा बहुत ही जादा अच्छा दाम मिलै छै